मेक्रोन हे इंग्लीश पद्दतीचो डीश तितून जायते तरेची भाजयो घालतात जशे कॅरट कॅप्सिकम टमाट कॅबेज आनी जायते तरेच्यो भाजयो घातात तें चड करून काजरांत स्थमाल जाता तें जेवणा बराबर खातात तें एक सायड डीश फोराक फोकािया सँडवीच ही एक इटालियन डीश टायलेंड डिश ते ब्रेडा भाशेन आसता ते ब्रेड चपाती भाशेन पातळ आसता ते थाका खूब रुचीक लागता ते खावपाक तें खावपाक पिझ्झा भाशेन लागता बार्बन बेकॉन केक ही केक केकान चड करून सोरो घातात आनी थंय ही केक चड करून रू काजना इस्तमायल जाता आजांत इस्तमाल जाता ती केक व्हडले व्हडले लोक करून विकतात आनी व्हडले व्हडले लोकांच्या घरांतूच प्रिपेर जाता